हेलौ औ मा आब'

ए आङो आं फाननायाथ' सालबारि बाजारावबो फानहैयो आमफ्राय बेंथलआवबो फानो एखमबा आमफ्राय आरो थुख्राजारआवबो फानो आमफ्राय बिदिनो नान्दुफ्रावबो फाननाय जायो आरो ओमफ्राय एखनबा काजलगावआवबो थाङो बिदि दाथ' गोजां बोथोर जाबाय नालाय लाफायाबो बिदिनो केजि हिसाब बानो फानो केजिआवथ' लाफाया बिदिनो थिनस' गाहाम होनो लाभआनो थाखाया बांसिन बिदि औ ओमफ्राय बिदिनो थमेट'आथ' दा ओंखारथ'याखै नालाय थमेट'फ्राबो बिदिनो फवायावनो थ्रिस थाखा गाहाम नों फारला लायोबा एसे खम मोनो आरो बिदि बिदिनो देरस' थाखा फारला गाहामनि मोनो बेफोरबादि ओमफ्राय नोंनोबा मा मा मैगं नां नांगौ खोन्थाहरदो ए आलु गोरलैयालाय दङ दंनाया दा भुटाननि आलु गोरलै आरो ओमफ्राय नोंबा बिसिबांबा लागोन फारला हिसाब बा बिबो एसे खम गोलैयो आसि थाखा फारला जायो खोमा बेबायदि आसि थाखा फारलाबा नों आसि थाखा फारलाबा नों बिस थाखा केजि बाथ' नों माबाल'सो मोनजाहैनाय जागोन औ फसिस थाखा फारला नोङा फसिस थाखा फारलानि बोरै मोननांगौ नोंलाय ए बिदिबा जाहैगोन आरो औ नोंलाय अबेनिथो ए होनबालाय बारा गोजान गैखाया ना सायखेलजोंनो फैनानै लांफैनो हायो गारि भारहा थाव थांखाया सायखेल रोंखायो दा ए औ औ दे दे होमबालाय आब' दे दिनैथ' बिसथिबार बाजार नालाय बिसथिबाराव जिरायनाय जागोन आब' दे दोनथ'नोसै नामा आं उनाव खोन्था हरफिनसै दा दा बेलासिफ्राव खोन्थाहरगोन आं दे बेलासियाव फान्नो ना माबायाव फुङाव फुङावथ' दा नों हास्लाफैनाय नोंला ना जायो औ दङ दंनायालाय दुन्दिया दङ लाफा दं आलु गोरलै दं

दे आब' आं एसे माबा लानि औ दोनसै नामा